हमरा आरके बाल बच्चा पैढ़ लिख कऽ कोइ रोजगार नहि मिल मिललैया अभी नहि मिलैके बाद जे छै आशा देखैत देखैत पंजाब दिल्ली कोनो कम्पनी आरमे जाइ छै कमएके चैल आबै छै तऽ रोजगार नहि दऽ रहलै तऽ कोइ मिल नहि रोजगार छै नहि मिलै छै नहि कोनो एकोटा फैक्टरी छै किछु नहि छै हमरा आरके बिहारमे तऽ हमरा आरके बाल बच्चा पैढ़ लिख कऽ ओ हाल होइ छै नहि नौकरी दै छै नहि कोनो चीज दै छै आ नहि मिल रहल छै ककरो कोइ देखैबाला नहि छै तऽ हमरा आरके बिहारमे किछु नहि छै किछु नहि मिलए कम सऽ कम रोजगारो सरकार दए दियए तऽ हमरा आरके बाल बच्चा किछु स्थायी लए लेतै तऽ पोषण भरण सब अपना बाल बच्चाके करतै से भी अभी नहि छै बहुत दुखीतमे छै पैढ़ लिख कऽ बहुत प्रेशरमे छै घुमि रहलैया घुमैके बाद जे छै कोइ अथी नहि छै ओहि सिकए आब की करबै नहि करबै से हम पहिले पढ़ल लिखल छियै हम की करबै नहि करबै कोइ सोर्स नहि तऽ वएह अहाँ सब जे छै पैढ़ लिख कऽ सब आइ नहि छै बर्बाद भेल छै नहि ककरो नौकरी की करबै सरकारके एहि चीजके देना चाही नहि एकोटा फैक्टरी छै नहि कोनो रोजगार छै नहि कोनो चीज छै सब मजदूरी मजदूरियोमे पाइ नहि कमबै छै ओहिदिन ओकरा लाभ पैसा दै छै आइ ने काल्हि काल्हि नहि परसु मिलतै तै लएकए बाल बच्चा हमर कतए जेतै की कए सकतै तऽ मजदूरी मजदूरियोपरमे लोग आदमी पैसा नहि दए रहलै की करतै तऽ रोजगार एतऽ हमरोके चाही रोजगार मिलना चाही तऽ ओ लएकऽ नहि दए रहलैया तऽ केना बाल बच्चा जीतै हमरा आरके बिना रोजगारके नहि नोकरी नहि रोजगार नहि कोनो कोनो काम नै एकोटा फैक्टरी नै कुछो तऽ बिहार मे केना हेतै